हैलो

ना ना मैं कोई कम्म नि ऐ मेरे बन्दे हैन कोई बीह् पंजी हां जी केह्ड़ी जगह क कटरा दमेल कोई नी नच्चने आह्ले बी करी ओड़गे नेईं पेमैंट तुसें तुसें गल्लबात कीती पेमैंट तुसें करी ओड़नी बन्दे ने केह् स्हाब कताब ऐ मतलब प्रोग्राम इक दिन दा दो दा दो दिन ऐ दस बन्दे हैन मिगी तुस देई ओड़ेयो पंदरां ज्हार हां जी घट्ट चलो ज्हार दो ज्हार घट्ट सेही हां जी तेरां ज्हार ठीक ऐ कोई नी कोई नी हां जी म्यूज़िक सिस्टम पूरा साउंड पूरी सारा किश ऐ शामी चार बजे चलो मैं बारां इक बजे तकरीबन पुज्जी जाह्गा उ'ऐ नी उ'ऐ नी फ्ही तां गै बोलै'र ना दा थोह्ड़ा जल्दी प आई जाह्गा हां कोई न मैं बन्दे भेजी ओड़गा मैं थोह्ड़ा लेट बी होई गेदा आं हां हां कोई नी हां हां जी ओह् केह्ड़ी जम्मू बन्दे बन्दे किन्ने चाहिदे पंदरां ठांरां बन्दे बीह् गै अच्छा देसी प्रोग्राम आह्ले बी ऐ डोगरी कोई नी डोगरी दा बी करी ओड़गे

दिक्खो हून हून डोगरी सिंगर बन्दा करना पौना कोई हैना आ ते चलो ओह् बन्दा मैं करी ओड़गा

प्रोग्राम इक दिन दो अच्छा इक दिन दा गै ते चलो कोई नी करी ओड़गे पैसे देई ओड़ेओ नार्मल पंजी त्रीह् ज्हार चलो पंजी देई ओड़ओ थुआढ़े नै गल्ल ऐ हां जी हां जी डन ऐ जी कोई नी कोई नी अट्ठ बजे सवेरे शामीं अं फिर फिर कोई नी मैं पुज्जी जन्ना टाइमा पुज्जी जाह्गा मैं नी कोई नी म्यूज़िक सिस्टम अपने सारे सारा कुछ पेदा अपने कोल कोई नी कोई नी नेईं नेईं नेईं ओह् ऐसी गल्ल नि ऐ तुसेईं पता ते ऐ धोखा थोह्ड़ी दिंदे अस ठीक ऐ ठीक ऐ ओके